हीअ ॻाल्हि आहे जॾहिं मां नंढी हूंदी हुयमि तॾहिं जी हिकु दफ़ो मूंखे हेतिरो बुख़ार आयो की मां ॾह पंदरहां ॾींहं ताईं स्कूल न वञी सघियसि घर में वेही वेही ककि थी वियसि कया त कया छा पर मुंहिंजी भेण खे ख़बर हुयसि की मूंखे किताबूं पढ़ण जो केतिरो शौक़ु आहे मास्तर स्कूल में पढ़ाए उन खां पहिरियां ई मां घर में पढ़ी लाहींदी हुयमि त हिन छा कईं त मुंहिंजे लाएइ हिक सरदार पटेल जी किताबु वठी आई ऐं चयांई की जेसि ताईं तूं पाछो स्कूल वञण लाइ ठीक थी तेसि ताईं तूं हीअ किताबु पढ़ ऐं पंहिंजो टाइम कढ हीअ किताबु मां तॾहिं पढ़ी हुई जॾहिं मां घर में हुयमि ऐं मां स्कूल न वञी सघियमि मूं वटि बेशुमारु टाइम हुओ त मां आराम सां किताबु पढ़िया ऐं उन मां सिखिया त कीअं मुश्किली जे वक़्त बि पाण पंहिंजे पाण खे तयारु करे ऐं पंहिंजे जीवन खे अॻियां वधाए था सघूं